हलो रणजीता मेम हाँ मेम मैं आपके स्कूल की एक टीचर बोल रही थी नमस्ते मेम मेम मैं ऊषा मेम बोल रही थी हाँ मैम क्या है कि जो क्लास सेवन की जो बच्चे हैं वो थोड़ा मुझे परेशान कर रहे थे मतलब जब मैं क्लास ले रही थी और जब क्लास में ले रही हूँ उनका तो उन्होंने हमारा मतलब पढ़ाने के लिए जो पढ़ाते वक़्त वो हमें परेशान कर रहे थे मतलब पीछे से ज़ोर से चिल्लाते हैं जैसे कि हमारी मतलब मेरी आवाज़ उन तक ना पहुंचे उनकी वजह से कई बच्चों का भी पाठ मतलब वो पढ़ नहीं पाते वो तो ये हो रहे है उनकी वजह से और भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते है करते हैं हाँ मेम मैं एक दो बार उन से बात की थी उन मतलब उन बच्चों के पैरंट्स ने भी ये बोला था कि मेम आप समझा लो आप समझाओ ऐसे बोला था और उनको उन से बात करती थी कि मेम मेरे से तो नहीं हो पा रहा है तो हम एक अगर मीटिंग बसा लेंगे तो अच्छा होगा कि मतलब वो मतलब वो बच्चे भी रहेंगे हम भी रहेंगे उनके पैरंट्स भी रहेंगे हाँ मेम मैं उनको ये बात बता दूँगी और मुझे लगता है मतलब मुझे मैं और एक बार दो बार क्लास करती करूँ और उसके बाद ये सब करने का मुझे लगता है सही होगा हाँ मेम ओके मेम नमस्ते मेम मैं रखती हूँ मेम क्या है कि जो बच्चे शरारत कर रहे हैं वो तो पीछे बैठ कर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं मैं जितना भी उनको बोलूँ उन से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता उनके वजह उनके वजह से जो पहले जो बच्चे हैं मतलब जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो भी डिश्टर्ब हो जाते थे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उनकी वजह से ये भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेम अगर हम सेक्सन कर लेते तो ये अच्छा होगा मतलब वो जो बच्चे पढ़ाई करना नहीं चाहते मतलब जो थोड़े दुष्ट हैं उनको एक सेक्सन में हम रखेंगे और जो पढ़ाई करना चाहते है जो बच्चे उनको हम एक सेक्सन में रखेंगे क्या ये अच्छा होगा मेम हाँ मेम हाँ मेम नमस्ते मैम